मां पंहिंजो करिअर यानी मुंहिंजे भविष्य जे लाइ मां हिक सी ए याने चाटर अकाउंटंट ठहणु चाहियां थी चाटर अकाउंटर पंहिंजे देश जो हिकु उहो हथु आहे हुक उहो लाठी आहे जंहिं ते सॼी देश टिकियो वेठो आहे देश जो आर्थिक सॼो संभाले वेठा आहिनि चाटर अकाउंटर अने मां बि हिक चाटर अकाउंटर थी करे हिन देश जे लाइ जाम कमु करणु चाहियां थी अने पंहिंजो हिकु नंढो सो योगदानु हिन देश जी आर्थिक में इकोनॉमी में ॾियणु चाहियां थी